में जेह्ड़ा सारें कोलां ज्यादा जरूरी जेह्ड़ा लैसन में मतलब जिंदगी कोलां सिक्खे दा ऐ ओह् एह् ऐ कि मतलब जेल्लै टैम होए न असें पढ़ी लैना चाहिदा जियां साढ़ा मां प्यो असेंगी आखदे रौंह्दे हे पढ़ लै इयो कम्म आना पर में में ही लापरवाह् में घट्ट पढ़ी पढ़ी ज्यादा पढ़ी दी होंदी चंगे तरीके कन्नै मतलब अज्ज चंगी नेही नौकरी थ्होई दी होंदी मि बी में इक ते उं''दी गल्ल नी मन्नी मतलब जेल्लै चीज़ होई जां तो ओह्दे बाद ते मतलब बंदे गी पछतावा होंदा जेल्लै बंदा दुनिया पर नेईं र'वै नेईं र'वै मतलब जेल्लै टैम होए ते उस टैम गी ओह् चीज़ करी लैनी चाहिदी एह् नी कि मतलब कल करगे कल करगे मतलब ओह् ही चीज़ आई मतलब कल करे सो आज करे आज करे सो हून मतलब हूनै एह् कम्म करगे ते होई होन ओह् इयो फ्यूचर ही साढ़ै कम्म आना पर में रोज इ'यै सोचदी रौंह्दी ही कि मतलब में कल करगी कल कोलां पढ़ना अज्ज बनानी में रुट्टी शुट्टी घर मेरी आह्ली हालत नी हो ते लोकें गी पैह्लें पढ़ना चाहिदा ओह् इयो कम्म आना